हमर माता पिता हमर पिता ग्रेजुएशन पास छै आओर माता हमर दसमी पास छै आओर हमर ददा दसमी पास छै आओर दादी दोसर या तेसरे किलास तक पढ़ल छलैए किएक दुआरे ओहि टाइममे इसकुल बेबस्था सब नहि छलै मास्टरोसब नहि छलै ओहि टाइममे इसकुलमे इएह दुआरे हमर दादी ज्यादा नहि पढ़ि पेलै आओर धीरे धीरे जेना बिहारमे विकास होबै लगलै तऽ मास्टरोसब आबऽ लगलै हर चीजके बेबस्था भऽ गेलै नवका नवका इसकुलसब बनलै आओर अलग अलग प्रकारके प्राइमरी इसकुलसब बनलै आब धीरे धीरे बिहारोमे विकास होइ छै नवका नवका इसकुल बनै छै मास्टरसब अबै छै बहुत प्रकारके बदलाव भेलै हेँ शिक्षा अस्तरोमे सुधार भेलै हेँ आओर शिक्षा अस्तरोमे सुधार भेलै हेँ आओर बिहारमे पहिने दसमा बारहवीँ कऽ कऽ बच्चासब पढ़ाइ छोड़ि दै छलै आब बच्चासब ग्रेजुएशन कम्प्लीट करै छै ललित नारायण यूनिवर्सिटी बनलै ओहिमे बच्चासब बी कॉम सब एम बी ए सब करै छै आओर प्रकारके बेबस्थासब भेल छै आब इसकुलसबमे नवका नवका चीजसबके बेबस्था कएल गेल छै कि पहिनेके टाइममे इसकुलसबमे टेबुलसब नहि छलै कुर्सीसब नहि छलै पानिके बेबस्थासब नहि छलै आब ओहोसबके बेबस्था भेलै हेँ